राजस्थान में ऐसे कई मनोरंजक एडवेंचर स्पोर्ट हैं उसमें से बहुत ही जाना माना स्पोर्ट है जिसे हम जीप सफारी के नाम से जानते हैं इस स्पोर्ट में राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके जैसे जैसलमेर पुष्कर बीकानेर इन जगहों पर जीप राइडर्स अपने जीप लेकर आते हैं और कई ऊंचाई पहाड़ियों से इसे जंप कराते हैं इस खेल में बहुत ही बहुत ही दुर्घटना भी होने के संभावना है तो संभावना से बचने के लिए जीप राइडर्स अपनी ख़ूब सी सेफ़्टी लेकर आते रहते हैं जैसे वो जैकेट पहनते हैं हाथ पर स्लीव्स पहनते हैं और बहुत ही सेफ़्टी सेफ़्टी डिवाइस भी अपनाते हैं इस खेल में बहुत ही वह लोग अपने अपनी जीप रेतीली मिट्टी में घुमाते हैं और ख़ूब मज़े भी करते हैं